हम बीकॉमके बाद सी ए बनऽ लए चाहय छी जकर तैयारी हम एखनेसँ घर कऽ रहल छी सेल्फ स्टडी कऽ कऽ पर एखन हम बी कॉम सेकन्ड इयरमे पढ़ि रहल छी जे कऽ खूब प्रयास करय छी आओर हमर जुलाइमे आब परीक्षा हेबाक छै जैके कारण हम मेहनत बहुत कऽ रहल छी आओर दिन राति पढ़य छी अइके विषयमे एतबी कहब कि ग्रेजुएशनके बाद सी ए के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशनके तैयारी हम साथमे करब आओर एमहर कोनो आओर जॉब अगर देखल जाइ तऽ हम ओहोपर अपन विषय या मेहनत देबय आओर बढ़िआँसँ हम तैयारी करबय ई उम्मीदके साथ हम कहि सकल छी छी कि हम बढ़िआँसँ कऽ सकय छी आओर नीक नम्बर आनि सकय छी नम्बर ने हमर काबिलियतके दमपर अगर देखल जाइ तऽ हम बहुत बढ़िआँ कऽ सकय छी आओर एखन पढ़य पढ़य छी हम सेकन्ड इयरमे आओर एल एन जी कॉलेजमे हमर नाम लिखायल अछि जेतऽ कि हम क्लास करय लए जाइ छी आओर रजनीश सर जे कि झंझारपुरमे पढ़बय छथिन हुनका पास एखन हम कोचिंग कऽ रहल छी जे कि एकाउन्ट आओर बिजनेस रेगुलेट्रीके छियै बाँकी सब्जैक्ट सब जे सबसिडीसँ आबय छै जैमे कि ऑब्जैक्टिव क्वेस्चन रहय छै जे कि हम सेल्फ स्टडी कऽ कऽ घरेमे तैयारी कऽ रहल छी